हमर गाँवसँ जब अन्दर जाय छियै ने तऽ अन्दरमे एक गाँव छै ओ गाँवमे सबसँ जादा संथाली लोग छै आदिवासी लोग छै आओर वहांँ कऽ लोग जे छै हरेक शादीमे हरेक सबमे ओ सुनि अपनो आओर जे संस्कृति छै ओकरा प्रदर्शित करैत छै नृत्य करैत छै ओ सब जिस तरहसँ नृत्य करैत छै ओकरा प्रदर्शित करैत छै गाबै छै इसलिए थोड़ा कल्चरके हमेशा कल्चर कल्चर दिखैत छै हमरा सुनितऽ थोड़ा शहर मॉडिफाई हो गेलो छै हर चीज तऽ लोग जे छै ओ अपनो संस्कृति भूलि गेलो छै लेकिन ओ सुनि हरेक शादीमे इधर भी शादी होलै तऽ ओकरामे सङ्गीत बजाबै छै आओर आओर शहनाई बजाबै छै ओकरा बाद ओ सुनि अपना नृत्य करैत छै आओर कल्चरसँ रिलेटेड कपड़ा पहिनै छै ओकरो कल्चरसँ रिलेटेड अपनो कल्चरके हमेशा प्रोत्साहित करैत छै ई चीज तऽ हमेशा हमसब देखलो छियै आओर उसमे भाषा उसमे भी गीत हमर दोस्त खुद एक आदिवासी छलै आओर जेकरा पास बहुत सारा कला छै आदिवासी जितनी भी जितना भी लड़की छै जितना भी लड़की दोस्तमे छलै सबके गलाकेँ आवाज बहुत मीठा छलै बहुत अच्छा गाबैत छै